ना खाना बनाएब केवल महिलाके काज नहि होइत छै हो सकैत छै जेनाकि हम सभी जानै छिऐ कि बड़े बड़े रेस्टोरेन्ट बड़े बड़े होटल सभमे पुरुष ही काम करैत छै खाना बनाबै छै आओर पैसा कमाबै छै तऽ खाना बनाना सिर्फ महिलाके काम नहि होइ सकैत छै पुरुष भी खाना बनाए सकैत छै जेना बनावै छै ओ बड़े बड़े होटल रेस्टोरेन्टमे ओ खाना बनानेके साथ साथ खाना परोसै भी छै तऽ ई केवल महिलाके काम होइ सकैत छै ई ई कथ्य कहिंसँ सही नहि छै नहि छलै तऽ हमसभके ई कथ्य गलत छै कि सिर्फ महिला ही खाना बना खाना बनाना सिर्फ महिलाके ही काज छै जेनाकि पुरुष पुरुष छोटे छोटे टपरिओ टपरिओमे चाय बेचए छै चाय बेचए छै नाश्ता बेचए छै तऽ किसी भी तरहसँ हम हम सभ ई नहि कहि सकैत छिऐ कि खाना बनाना सिर्फ महिलाके काज काम छै या काज छै जेनाकि सब काम कोइ भी करि सकैत छै